ہندوستان میں آب و ہوا تو بالکل صحیح ہے لیکن تھوڑا سا شہروں کے علاقہ میں آب و ہوا درست نہیں ہے کیوں کہ وہاں طرح طرح کی کچرے آتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے وہاں کا آب و ہوا خراب ہے اگر ہمارے دیہات کے علاکے میں چلے جائیں تو وہاں کا آب و ہوا صحیح ہے کیوں کہ وہاں پہ ایک طرح کی بولیاں بولی جاتی ہے نہ کہ شہروں کی طرح شہر میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اور ہر طرح کے بھاشا استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے گاؤں دیہات کے علاقے میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کہ وہاں طرح طرح بولیاں ایک بولیاں بولی جاتی ہے اور وہاں اس طرح کے کچرے نہیں ہوتے اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہاں بہت سارے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آکسیجن ملتی رہتی ہے اور وہاں کا آب و ہوا ہمیشہ تندرست رہتا ہے یہ ملک ہندوستان کی کہانی ہے